हलो जय झूलेलाल जय झूलेलाल शंकर लाल जी ॿियो छाहे वीचारु सभु बढ़िया आनंद मंगल झूलण जी कृपा आहे जी जी जी जी सभु बढ़िया आनंद मंगल ॿियो ॿुधायो कीअं आहिनि सभु खोड़ ज़मीनूं बाबा तव्हां हुकुमु कयो तव्हांखे कहिड़े इलाइक़े में तव्हांखे खपे

सुठो अथव न भई अगरि तव्हांखे रखिणी अथव त इन ट्रांस्पोर्ट नगर में अथव जेॾी महिल ट्रांस्पोर्ट उते शिफ्ट थियणी आहे न न पंहिंजी मिलंदव न हा हा बिल्कुल मिलंदव तव्हांखे छह सौ सठि रुपया फ़ुटु अठ सौ अठ सौ रुपया थी वयो अथव दादा जेॾी महिल ट्रांस्पोर्ट नगर जो इहो थियो आहे चालू ओॾांहं शिफ्टिंग जो थियो आहे त तॾहिं खां इहो चालू थियो आहे तव्हां ॾिसी वठो ज़मीन ज़मीन ॾिसी वठो लोकेशन ॾिसी वठो ज़मीन जी हिकु नम्बर जी ज़मीन अथव बिल्कुल सोनु तव्हां अॻे उहो बि तव्हांखे जेको खपे न भई पंजवीह भई पंजाह जो आहे साढी ॿारहां सौ फ़ुटु साढी ॿारहां साढी ॿारहां जी गज साढी ॿारहें ॿारहें सवें आहे प्लाट अथव जेके तव्हांखे खपनि पंजवीह सवें वारो खपे साढी ॿारहें सवें वारो खपे लाइन आहे पूरी साढी ॿारहें सवें फुट जी न न हिकिड़ो ई अथव नालो तव्हांखे जंहिं नाले सां कराइणो आहे त उन नाले सां थी वेंदो तव्हांजो रेट दादा तव्हां ॾिसो ज़मीन ॾिसी वठो पोइ समुझी वठंदासीं जेको हूंदो उणिवीहो वीहो बाक़ी ज़मीन अथव हिकु नम्बर जी ॿुधायां थो न तव्हांखे अॻिले महीने में ई तव्हां चवंदा दादा सुठो सौदो करायो हुयव सौदो ईंअ जीअं मख़मल रजिस्ट्री इएं कयो न भई रजिस्ट्री लेडीज़ जे नाले कराईंदा तव्हांखे ॾह टका लॻंदा जेंट्स अगरि तव्हां पंहिंजे नाले कराईंदा त तव्हांजा साढी ॿारहां टका लॻंदा अढाई टका उहे तव्हांजा बची पवंदव हा हुकुमु कयो न

रजिस्ट्री जा ॾह पर्सें ॾह पर्सेंट उहे वरी केरु सहंदो न न पोइ ठीकु आहे तव्हां ॾिसी वठो ज़मीन न भई घणो घणा हिसा खपंदा हुया तव्हां ॾिसी वठिजो हा त ठीकु ठीकु आहे ठीकु आहे सुबुह जो अचो तव्हां ॾिसो ज़मीन ठीकु आहे अचो ज़मीन ॾिसो त पोइ वरी ॻाल्हायूं था पिया ठीकु आहे जय झूलेलाल दादा जय झूलेलाल